हमरा आओर गाँवमे अस्पताल छै तऽ कोइ कोइ प्रॉब्लम अइसन हो जाइत छै जे जल्दी व्यवस्था नहि मिलैत छै जेनाकी गाड़ीये घोड़ा फल्लाँ चिल्लाँ ईसब कऽ नहि ने जल्दी व्यवस्था मिलैत छै तऽ बड़ा परेशानी हो जाइत छै तकरबाद अपना व्यवस्था करि कऽ फेर सोचए पड़ैत छै जे कोन व्यवस्था करिके लऽ जैए जेना गेली तऽ वहाँ तऽ ठीक छै व्यवस्थाके लिए ब्लॉक पर परेशानी तऽ ओतना नहि होइत छै लेकिन फिर भी जाए आबएमे थोड़ा गाड़ी घोड़ाके प्रॉब्लम छै बहुत दिक्कत नहि होइ है जल्दी नहि मिलल राति बिरातिके तब बाल बच्चाके तकलीफ हो जाइत छै ने ओहएके चलते से ईसब प्रॉब्लम छै बड़ा बड़ा बच्चाके मच्छर ओच्छर लगैत छै बहुत लगैत छै मच्छर तच्छर आओर भर भर राति रहैके पड़ैत छै जागए पड़ैत छै परेशानी बढ़ैत छै

सुतैके भी हो जाइत छै दिक्कत परेशानी है लेकिन ओतेक सुबिधा नहि बुझाइत छै की करल जेतै आखिरमे सुबिधा कएल जाइत छै तऽ ओनाहिये अपन होइत छै चलैत छै